خاندان میں مرد اور عورت کا کیا رول ہوتا ہے خاندان میں جو ہے مرد ایک جو ہے اقتدار رکھتا ہے قوت رکھتا ہے کیونکہ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء تو مرد قوام ہوتا عورتوں پر اور عورتیں رول ادا کرتی ہیں کہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں اور اسے سہی سے کوشش کرتی ہیں کہ ادا ہو جائے یہ دونوں کا رول الگ الگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور تاکہ جو ہے لڑکوں کی صلاحیت اور تربیت اور ان کی پرورش اور ان کے رہن سہن کا خیال کا جیسا نہ کرے اور جو ہے مرد باہر کی ذمہ داریوں کو دیکھے تاکہ صحیح سے اس کی ادائیگی ہو جائے اور اسی وجہ سے عورتوں کی تقسیم ہوئی ہے عورتوں میں اور عورتوں کام کی تقسیم کیسے کرتے ہیں ان دونوں کی ارتقاء کیسے ہوئی ہے تو ہر جگہ جو بناوٹ ہے اور عورتوں کا جو رجحان ہے وہ اسی طرف جاتا ہے تم تو دونوں کا کردار الگ الگ رکھا گیا ہے کہ مرد قوام ہے عورتوں پر اور مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ ور گھر کے کاموں کو اور بچوں کے لیے کھانے کپڑے اور بیوی کے لیے ہر کام کو ادا کرے اور وہ پیسوں کے ذریعے سے کم کرے اور اگر بیوی کہہ دے کہ جو ہے میں نے جو بچے کو دودھ پلایا ہے اس کا خرچہ بھی دے کیونکہ جو ہے مرد قوام ہے اصل ذمہ داری مرد کی ہے عورت رول ادا کرے تربیت کا اور بچوں کے رہن سہن کا اور تمام ذمہ داریوں کا دونوں کا رول الگ الگ ہے اور دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسے مستقل ادا کرنا چاہیے یہ یہ رہی میری بات اور یہ رہا میرا کانسیپٹ جو میں نے دیا ہے اس وجہ سے جو ہے اس وعدہ کرنا